ते गल्ल एह् ऐ कि इक बार में अपनें दोस्त कन्नै गेआ त्रिकुटा पर्वत नी ऐ जित्थै बैष्णों माता दा बास नी ऐ उत्थै अस गे पंज छे दोस्त ते ते जम्मू दा निकले अस कोई शाम्मी दे चार पंज बज़े दे करीब निकले हे ते उत्थै पुज्जे कोई छे सवा छे बड़े रस्ता कोई घैंटे दा गै ऐ इन्ना जादा ओह् नी ऐ बस्सै पर ते उत्थै पुज्जी गे अस सीटी कटरा पैह्लैं असें ई भुक्ख लग्गी दी ही सारें गी ते पैह्लें खाद्धा पीता किश पैह्लैं ते चलदे चलदे इनें सत्त बज़ाई ओड़े ते अस पूरा साढे सत्त बजे कीती शुरु जात्तर उप्पर दी ते पैह्लें अस पुज्जे बाण गंगा चलदे रेह् पर पैह्लें असें पौढ़ियैं लेई ओ़ड़ी जेह्दे कन्नै रस्ता थोह्ड़ा घट्ट पर पौढ़ियें च इन्नी थकान होंदी पौढ़ियां चड़दे ते चलदे रेह् छे अस दोस्त हे दो कोला दा चलोआ दा नेंई हा ओह् आक्खा दे हे असें पौढ़ियां नी चढ़नियां ते ओह् दुए रस्ते दा आए चलने आह्ले आखदे घोड़े आह्ला रस्ता नी होंदा उध्दर दा ओह् उध्दर दा चली पे ते अस बी चढ़दे रेह् पौढ़ियां ते चरण पादुका पैह्लैं आई गे ते असें कीते दर्शन ते होआ केह् चलदे चलदे भुक्ख बी लगदी सारें गी ते होआ केह् लत्तें गी पीड़ होन लगी ते असें केह् कीता पैह्लैं गै दवाइयां लेी ओड़ी क्योंकि उप्पर चढ़नां हा ठंड बी बड़ी ही ते बोतल बनाई लैत्ती गर्म पानियें दी ते पानी गर्म रौंह्दा ते में हट्टी आह्ले कोला दा पानी गर्म करवाया पानी लेई ओड़ेआ ते पानी ते केह् हा बिस्किट लेई ओड़ी खाने आस्तै ते कचोरी ते ब्रैड बी इक लेई ओड़ी बंद शंद पादी ही ते लेई ओड़ी ते में बी खाई ओड़ेआ इक कुल्चा ते ढिड सुम्म लग्गी गेआ ते चली गे अस उप्पर चलदे चलदे दिक्खेआ में पिच्छें दो जेह्ड़े कोला दा चलोआ दी नेईं हा ओह् हे अस टैंशन करा दे के उत्थें नां सिगनल आ दा नां कक्ख आ दा हा ते करचै केह् करचै पैह्लैं जेह्ड़ा उत्थें मेन रस्ता हा ना उत्थें पैह्लैं वेट करदे हे रस्ते च नां उंदा फोन लग्गै नां कक्ख ते टैंशन बी रौंह्दे ते रस्ता बी नेंई ते रश बी बड़ा हा उस टाईम ते नमां साल हा नी नमें साल पर बी रश होई जंदा उत्तें प्हाड़ पर करदे रेह् वेट कोई डेढ़ घैंटे बाद असें गी लब्भे उत्थें ते उ'नेंगी आक्खेआ हून नी जायो ते फ्ही अस चलदे रेह् चलदे रेह् रस्ते दा ते में बी इंसान में बी थकान आंदी थोह्ड़ी बौह्त ते में बी उत्थें बैठिया रस्ते च ते में केह् होया बैठे बैठे नींदर आई मेरे कन्नैं होर बी हा मुड़ा उसी बी नींदर आई ते जिसलै मेरी अक्खी खुल्ली बर्खा पेदी ही अग्गैं साढ़े त्रै बंदे होर गैव मिगी चढ़ेआ गुस्सा महां इत्थें बैठे दे ओह् पैह्लैं निकली गे कन्नै एह्ले आक्खेआ कुत्थै गे आक्खै कदैं अग्गैं चली गे आक्खै असैं पैह्लैं कन्नै अच्छा महां कट्ठे आए दे हे ते कट्ठे करनें हे केह् ड्रामां गै रेहा एह्दा ठीक ऐ अस बी चली गे चलदे चलदे पुज्जी गे दरवार कोल अजें दरबार नी पुज्जे पिच्छें जित्थें परशाद परशूद भुक्ख बड़ी लग्गी ते उप्पर नां प्हाड़ पर इन्ना फैसलिटी ऐ इन्नीं फैसलिटी ऐ तुस आक्खी नी सकदे कि एह् प्हाड़ ऐ केह् ऐ चढ़ाई बड़ी ऐ पर फैसिलिटी बड़ी ऐ उध्दर ते अस चली गे रैस्टोरैंट सागर रतन उत्थें में लैत्ते छोल्ले भठूरे मेरे कन्ने आह्लें नान लेई ओड़े पनीर कन्नै इक नै राजमां चौल लेई ओड़े इक नै पनीर कढ़ी चौल फलानां ठमकानां किश खाध्दा खूद्धा चंगी नंद लैत्ती उस दिन ते चलो अग्गै अग्गै होर दरवार आन लगे ते पैह्लै न्हान लगे पैह्लैं अस न्हाते धोते उत्थै बड़ा रश केह् सनां तुसेंगी ते न्हाते धोते फ्ही उप्पर गे बैग शैग जमां करवाए उत्थें केह् आखदे लॉक्कर आखदे उसी शायद च हां लॉकर हे उत्थें ते असैं बैग शैग जमां कराई ओड़ेआ ते चले अस ओह् त्रैवै पैह्लें दर्शन करियै बापस लब्भे असेंगी महां तुसें अग्गैं महा काह्ली ही ते नेंई असैं बाह्र रुट्टी शुट्टी खानीं ऐ हून ते उत्थें रैस्टोरैंट च सामनै लब्भी जानां महां चल ठीक ऐ टैम ते लग्गनां ऐ लैन बड़ी लंबी ही लोकें दी ते चलो अन्दर करदे करदे दर्शन कीता लैन च लग्गे पैह्लें जिसलै अन्दर पुज्जे ठंड केह् सनां धुंध पेदी छड़ी

लैत्ते अपनें बैग शैग ते चली गे उंदे कोल ते चलो हून भैरो घाटी नां उध्दर दा साढ़े त्रै किलो मीटर दी दूरी पर ऐ पर सोचो खड़ी चढ़ाई औंदी ना खड़ी चढ़ाई ओह् बड़ी टफ चढ़ाई ऐ ओह् ते उत्थें जंदैं मतलव गला पूरा सुक्की जंदा अद्धें दी अनर्जी खत्म होई जंदी उत्थें ते अस ते पैह्लें दो बंदे मन्ने गै नी कि साढ़े कोला दा नेंई चलोनां नेंई चलोनां नेंई चलोनां ते बैठे रैह् इत्थें गै ते सीन केह् कि जिसलै तुस माता दे दरवार आंदे ते उत्थै तुस दर्शन नेंई करनें ते जात्तरा जेह्ड़ी अधूरी रेही जंदी ऐ ओह् ओह्दे आस्ते में आक्खेआ कि चलनां ते चलो ते ओ्ह बी आखन तूं जिद्दी गै बड़ां ऐं तेरे कन्नैं केह् करनां ते गे अस उप्पर चलदे रेह् चलदे रेह् चढ़ोआ दा ते मेरे कोला बी नेईं ही जोर जोर च आक्खी ते ओड़ेआ कि चलदे आं बट मेरे कोला दा आपैं नी चलोआ दा हा करां केह् ते फ्ही चलो अग्गैं चलदे रेह् चलदे रेह् ते ओह् आई गेआ समान समून जेह्ड़ा बनाना होंदा ना प्हाड़ें पर तेल होई गेआ काला कपड़ा होई गेआ होर बी समान दिंदे ओह् लैत्ता में सट्ठ रपे दा चढ़ाया उप्पर भैरो देवते दे ते मत्था मुत्था टेकेआ अगर बत्तियां उत्थें बांदर बड़े हे लंगूर बक्खरे किस्म दे ते ना अस चली गे अग्गैं अस चार बंदे हे दो ख'ल्ल बैठी गे कि नी जानां इयां डरी गेदे हे उत्थें नां इक पवाईंट आंदा ओम पवाईंट इयां ओम बनदा उध्दर इन्नां शैल पवाईंट ऐ के केह् सनां तुसेंगी के उत्थें बैठे नज़ारा थोह्ड़ा बौह्ता लैत्ता ते महां चलो हून टैम शैम होई गेआ ते चलो चलचै ते हून ना लत्ते च नां पर हून बिल्कुल जोर नी बचेआ ते थल्लै उतरे उतरे रस्ता खत्म नी होऐ मिगी खुं'दक चढ़ी उतरदे गे उतरदे गे दो बंदे जिसलै अस थल्लै पुज्जे ओ् दो बंदे उध्दर गै केह् करचै इंदा दमाक खराब करदे फ्ही उत्थें केह् की उत्थें इक काउंटर होंदा फैसलिटी पूरी ओह् करानां पौंदा अनाउंस करानां पौंदा उत्थें उंदे कोला दा अनाउंस कराया फ्ही बी नी लब्भे ओह् उ'नें अनाउंस कीता मतलव उं'दा नां शां कि तुआढ़ा वेट करा दे फ्ही बी नी लब्भे केह् करे केह् करे अच्छा में उसी फोन कीता फोन सिगनल आई गेई तां कर फोन लग्गी गेआ ते ओह् कनेह् बंदे केह् नां थल्लै पुज्जी दे पूरे रस्ते च ते उत्थें होटल लेइयै सुत्ते दे में आक्खा वै केह् ए् उत्थें राम करा दे ते अस इत्थें एह् करा दे ते अस बी फ्ही चलदे रेह् चलदे रेह् थल्लै दर्शन दुर्शन कीते ते चल चली गे दोस्तें कन्नैं बट एह् हा के प्हाड़ न जेह्ड़े मज़ा बड़ा आंदा उद्धर माता रानी दी अनर्जी अलग गै फील होंदी ऐ इयां चलो मेरी चीज़ां इयै हियां ट्रैक मेरी इयै हा ठीक ऐ